किस लोकैशन में चाहिए हैं

ठीक है मिल जाएगा उसकी प्राइस रहेगी दो हज़ार से तीस हज दो हज़ार से तीन हज़ार स्क्वेर फिट के बीच में है मेन रोड पर और अगर अंदर की बात करें तो अंदर थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा दो हज़ार से बाईस सौ के बीच में कितने बाइ कितने को चाहिए हैं बीस बाइ बीस का है बीस बाइ पचास का है बीस बाइ तीस का भी है

मिल रहा है रजस्ट्री वह आपको कराना पड़ेगा ठीक है यहाँ से आपको कुछ पर्सेंट डाउन पेमेंट करना पड़ेगा फिर उसके बाद रजस्ट्री करना पड़ेगा और अगर बनवाना चाहती तो पे भी बन जाएगा कैस पेमेंट करना चाहो तो कैस पेमेंट भी हो जाएगा टोटल आप केस पेमेंट करना चाहेंगे पूरी की की लौन लोगे बैंक वगेरह से हाँ तो ठीक हे डिस्काउंट मिल जाएगा आप एक बार भिजिट कर लीजिए देख लीजिए फिर उसके बाद जैसा भी रहेगा अपन बैठ कर उसको सोलभ कर लेंगे ठीक ओके